आङो सानसे समाव काजलगाव बाजारनिफ्राइ चिलिगुरि दावबायनो थाखाय ओंखारलांदोंमोन बे समाव आङो नाइट सुपार गारिजों थाङै थाङै थादों जोंनि बे नेशनेल हाइरड जानानै ओह क'क्राझार सिगां चिरां जिल्लानिफ्राइ लानानै क'क्राझार गसाइगाव आरो वेस्ट बेंगलआव हाबहैदों वेस्ट बेंगलनिफ्राइ आङो थांनाय समावहाय ओह गोबांथार नुथाइ नुलांदों बे समावहाय ओह मिथिगानि नुथाइखौ जोङो अब्लुबक खालामलांदों आरो थांनाय थांनानैहाय आह बेवहाय वेस्ट बेंगलनि बिफां लाइफां जिब जुनाखौ खिरखिजों नायलांदों आरो बे खिरखिजों नायलांनाय समावहाय जोङो जोबोद मोजां मोनदों आरो बे समावनो मोख्रा हाग्रानि मोख्रा दाउराइ बेबायदिनो गुबुन गुबुन दाउ बेबायदिनो बेखौ नुनो थाखाइ जों खिरखिजों नाहरबाय थादोंमोन आरोबाव बे वेस्ट बेंगलनि हाग्राखौहाय जों जोबोथ मोजां मोनलांदोंमोन बेबायदिनो थाङै थाङै थांनानैहाय आह जोङो टाउन मोनहैदों टाउन मोन्नानै हाग्राखौ बारनानै टाउन मोनहैदों बेराय बेराय टाउन मोन्नानैहाय जोङो आरोबाव थांबावनानै गोबां थार थांनानैहाय ओह जायगा थांनानै ओरै जोङो बासजोंनो गोबांथार ब्रिज न' बां बेबायदिनो गुबुन गुबुन जातिफोरनि जातिफोरखौ जों नुलांदों आरो जोङो जेलानाखि सिलिगुरि मोनहैयो अब्ला जोङो गोबांथार ओह ओंखारनानै गोबांथार सिनारिफोरखौ बा नुथाइफोरखौ नुबाय बेनिफ्राय जोङो बेनिफ्राय ओंखारनानै जोङो गावनि ओह थांखिबायदियैहाय जोङो गंसे हस्पिटालाव थांनो थाखै थाग थिग खालामबाय बे हस्पिटालावनो जों देहा नायजानो थाखाय थांदोंमोन आरो बे देहा नायनायावहायनो नायजानायावनो जोङो आह डक्टरखौ लोगो मोननो थाखाय गोबांथार मानसिफोदनि हेफाजाब जोङो मोनदोंमोन ओह बावहाय हाबहैनाय समावहाय जोङो बासजों ओंखारखांनायनि उनावहाय जोङो ओह गुबुन फिसा गारि हमनानै जोङो बे माबासिम हस्पिटालसिम थांदों थांनानैहाय जोङो बिसिनाव सोंनानै मोनहैनानै बे हस्पिटालखौ लाव थानानैहाय ओह डाक्टरनाव फैबाय डक्टर सेम्बाराव डक्टरनि सेम्बाराव फैनानै जोङो बहानो ओह टिकिटफोर लाफैबाय एडमिशन खालामबाय बेनिफ्राय खालामखांनायनि उनावहाय जोङो आह नेबाय वाइटिं आवहाय वाइटिङाव थानानैहाय जोङो गोबांथार ओह बे जो जोंनि कल जासान्दि गुबुन गुबुन मानसिफोरजों लोगो मोन्नानै गुबुन गुबुन बिसय जों सावरायलाइदों देहानि सोमोन्दै बेमारनि सोमोन्दैयै जायगानि सोमोन्दैयै बिबेनो जोंनि आसामनिफ्रायबो बुरजा मानसि ट्रिटमेन्ट खालामनो थाखाइ थाङो आरोबाव बेफोरजों बर'फोरबो थांदों निपालिफोर थांदों असमियाफोरबो थांदों बेबायदिनो बोराइ बुरै सेंग्राफोरबो थादों सिख्लाफोरबो थांदों बेबायदिनो जों गोबांथार बिसोरनि बेरामनि सोमोन्दै जोङो सोंलायदों आरो मिथिलाइदों बेनिफ्राय आरोबाव जोङो ओह जेलानाखि जोङो कल जाबाय जोंनि नाम्बारा फैबाय अब्ला जोङो जोंखौहाय लिंहरबाय लिंहरनानै जोङो डक्टरनाव थांदों डक्टरजों जोङो मोजां रायज्लादों डक्टारा जोंखौ रिसिब खालामनानै मा बेमार मा मा जामारदों बेखौ फार्सेनिफ्राय सोंबाइ जोंबो खोन्थाबाय गावनि उसुबिदाफोरखौहाय डक्टरनो खोन्थानानैहाय ओह बिसोरबो जोंनि बेमारफोरखौहाय मा मा मु मुलि दावालि बाहायनांगौ बेखौ गासैखौबो एडबायस एबा सुबुरुन्थाइ होबाय बेनिफ्राय जोंखौहाय आरोबाव बे बे मुलिफोरखौ लिर हरनायफोरखौहाय जेब्लेब्ला आरोबाव सेकाबाव फैबावनो थाखायहाय खावलाय हरबावबाय आरो बेबायदिनो जोहो नेक्स टाइमावबो थांबाय आरो बेबायदिनो जों मुलिखौ जोबखांनायनि उनाव जों मोजां मोन्नानै ओह जों आरोबाव डेट बायदि मुलिखौ फोजोबनानै थांफिन्दों थांफिन्नानै ओह रिपर्टखौ हैदों बेनिफ्रानो जोङो मोजां मोनदों बे एसे बे जायगाया थारैनो मोजां बे जोंनि देहानि थाखाय ट्रिटमेन्टनि थाखै फाहामथाइनि थाखै जोंनि जोबोद मोजां मोनदों आरो आङो देहाखौ मोजां मोन्दों बेनिखायनो दा सानदि आङो मोजाङै दङ आरो बिसिनि हेफाजोबजोंनो बेसिनि सहायजोंनो दा आङो गाहामै गाहामैनो दङ नैबे अबस्थासिम आङो आं बेखिनि बेखिनिखोनो आङो बुंबाइ बे आह बासजों थांनानैहाय जोङो सिलिगुरिसिम थां थांनायावहाय गोबांथार जोङो ओह एक्सपिरेयेन्स मोनलांदों गावनि एक्सपिरेन्स मोनलांदों ओह मिथिगानि नुथाइनि सोमोन्दै एक्सपिरेयेन्स मोनलांदों जिब जुनाथनि सोमोन्दै हान्था मेलानि सोमोन्दैयै बेबायदिनो एसे खस्थ' जायो मा बे खस्थ'फोरखौ जों जेबो सानासै बेखिनिखौनो आं बुंनानै आं दोनैनि ओह बुंनांगौखौ फोजोब्बाय गोजोन्थोंसै